हैलो वो जैन मोबाइल शॉप से बात कर रहे हैं आप वो मैं कह रही थी कि मुझे आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स खरीदना है जी मेरा बर्थडे उसको है ट्वेंटी फोर सेप्टेम्बर को है तो इसीलिए मैं अभी फ़ोन काफ़ी सारे मैं फ़ोन ढूंढ रही हूँ अच्छे से अच्छा फ़ोन तो अभी लेटेस्ट तो है आईफोन फोर्टीन फोर्टीन प्रो तो इसीलिए मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए थी कि जैसे उसके कितने पैसे होंगे या फिर कैश करना है या ऑनलाइन पेमेंट सही रहेगा कितना इंट्रेस्ट है और वो क्या नाम है उसे कहते हैं वो किश्तों में आप देख सके तो सारी चीज़ें पूछनी है हाँ हाँ कलर कौन कौन से हैं मुझे रेड सॉरी रेड नहीं मुझे ब्लैक कलर का खरीदना है ठीक है पिच्यासी कितने नहीं इंग्लिश में ठीक है ठीक है

अच्छा अच्छा अच्छा तो मुझे ये चाहिए आइफोन फोर्टीन के अंदर के जो बैटरी हो तो वो है ना ज़्यादा देर तक चले क्योंकि अभी क्या है ना के मैं मैंने पिछली बार आईफोन खरीदा था जो की मैंने आईफोन टेन खरीदा था तो उसके अंदर क्या होता था कि जो बैटरी है ना तो वो बहुत ही धीरे धीरे चार्ज तो जल्दी हो जाती थी लेकिन जो बैग थी ना वो खत्म भी बहुत जल्दी हो जाती थी और क्या है ना की मेरे काफ़ी जानने वालों ने एक स्टोर से आईफोन फोर्टीन फोर्टीन खरीदा था तो सब कह रहे थे की आईफ़ोन में बहुत कम ऐसे ना ऐसे वाले ब्रैंड हैं जिनके अंदर है ना वो क्या नाम है बैटरी ज़्यादा देर तक चलती है या फिर ऐसा कुछ तो इसीलिए आप मुझे बैटरी का खासकर ध्यान रखें क्योंकि जॉब वगैरह भी रहती है तो इसलिए

ठीक है हाँ ठीक है तो फिर मैं एक काम करती हूँ मेरा बर्थडे ट्वेंटी फोर सेप्टेम्बर को है तो अभी मैं कुछ दिन से आपने कहा है जैसे की ये वो कैश करने से डिस्काउंट वगैरह मिलेगा तो फिर मैं आपको वैसे दे दूँगी और मैं कल आपके स्टोर पर आके आपसे मिल लूँगी आप एक काम करेगा के जो ब्लैक कलर के हैं तो वो आप रख लेना एक साइड में हाँ ठीक है सर ठीक है हाँ